हैलो अंजी नमस्ते केह् हाल ऐ तुस दुद्ध बोल्ला नै केह् गल्ल केह् होया दुद्धा मेरे ई नेईं दुद्ध च मिलावट ऐ नेईं मिगी घर आह्नियै ते थुआढ़ा दिक्खगी ऐसा होई गै निं सकदा अस बिल्कुल प्योर दुद्ध दिन्ने होन्ने नेईं नेईं ओह् गल्ल निं ऐ में थुआढ़ा घर आह्गी दिक्खगी की केह् में ते बिल्कुल प्योर दुद्ध दित्ते दा नेईं नेईं ओह् अं'ऊ थुआढ़े घर दिक्खन आह्गी